पालक पनीर मूंखे ॾाढो ॾाढी वणंदी आहे पर ठाहिण जा सिंटेंस मूंखे जाम भारी लॻंदा आहिनि हिन करे पहिरियों पालक धोई ठाहे करे पोइ बॉइल कंदा आहियूं बॉइल करे पोइ उनखे पीसींदा आहियूं हुन पीसण जे करे असांखे थोरो वधीक उहो भाॼी ख़राबु लॻंदी आहे पहिरियों उन में अ मिर्चु सावा मिर्चु थूम कुटे करे हेठां विझंदा आहियूं पोइ साई भाॼी भुञंदा आहियूं उन में वरी पीस पीस करे पनीर जा वरी उन में तरे करे विझंदा आहियूं तंहिंखां पोइ बि अहिड़ी काई भाॼियूं आहिनि जो सम्झि में न ईंदियूं आहिनि ऐं इहा थोरी पीसण जे करे ई असांखे थोरी घटि वधि सम्झि में ईंदी